नमस्ते क्या आप ट्रैवल एजेंट बोल रहे हैं हमको राजस्थान घूमने जाना है तो वहाँ के वहाँ के खाने पीने के विषय में आप बताइए कैसे वहाँ की व्यवस्था है तो सर ये बताएँ कि वहाँ पर कहाँ कहाँ आप हमें घुमाएँगे तो सर क्या आप हमें वहाँ के पहाड़ों पर घुमाना चाहेंगे वहाँ के पहाड़ों पर कैसा मौसम रहता है तो वहाँ पर गर्म हवाएँ चलती हैं ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं तो ये बताएँ वहाँ से जो आप खाटू श्याम बता रहे हैं खाटू श्याम में क्या क्या व्यवस्था हैं कैसे है वहाँ पर वहाँ पर आश्रम कैसे हैं अलग अलग क्षेत्रों के हैं अलग अलग राज्यों के हैं किस प्रकार के आश्रम हैं वहाँ पर वो हमने सुना है कि वहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए ट्रस्टों ने ट्रस्टियों ने वहाँ के अलग अलग धर्मशालाओं को निर्माण कराया है क्या ये सही है तो क्या वहाँ पर गर्मी में जाने लायक है टहलने लायक है तो जैसे हमको ये बताएँ आप जैसे करोलीधाम बता रहे थे वहाँ यहाँ से कितनी दूर लगभग पड़ेगा वो सात सौ किलोमीटर हम लोग किस गाड़ी से जाएँगे नोवा गाड़ी है आपके पास तो आप कितना खर्च लेंगे साढ़े तीन हजार रुपये आप ज़्यादा ले रहे हैं अगर डिस्काउंट हो जाएगा तो सर तो ठीक है चलिए ठीक है सर नमस्ते